असांजो घर ॿिनि माड़ियुनि जो घर आहे ऐं असांजे पाड़े वारनि जो बि ॿिनि माड़ियुनि जा घर आहिनि ऐं असांजे पासे में ई गिरनार आहे उते इलाही यात्राऊं ईंदा आहिनि ऐं गिरनार चरण ते वेंदा आहिनि ऐं असांखे रहण लाइ चवंदा आहिनि असां उन्हनि खे किराए ते मकान ॾींदा आहियूं ऐं असां उन्हनि खे सुविधाऊं ॾींदा आहियूं ऐं ऐं उन्हनि खे असां रोटी ॾींदा आहियूं कपिड़ा प्रेस करे ॾींदा आहियूं धोई ॾींदा आहियूं ऐं उन्हनि खे तेल बुरुश साबुण बि ॾींदा आहियूं ऐं उन्हनि खे काई परेशानी न थिए